आगे बाये ते पळय हांवें अमेजोनाचेर पळय हांवें प्रोडाक्ट ऑर्डर केल्ली आनी फाटले दिसांनी हांवें तुमकां सांगिल्लो पळय तो कपडो बरो आसा म्हणून आवय कांयच बरो ना तो कपडो एकदांच घालें हांवें दोन धुंवून पळयता ताचो कलर गेलो तेचीं सुतां आयलीं भायर शिवण सुटली पॅटन खंयच्या खंय पावलो कपडो न्ही विरगळ्ळो तो बरें आशिल्लें पयलीं आनी मागीर पळयल्यार ताका जिवूच ना कपडोच म्हणची ना पळयत जाल्यार इतलें वायट दिसलें म्हाका ते कपड्याक पळोवन छी बुरशें जालें तें बाणशीरें कशें जालें आनीक म्हाका दिसना हांव वापरतलें कशें एमेजोनाचेर अशें दाखयतात अशी बरी बरी पेटर्न बरो बरो कपडो पण हाडटकूच तें बरें दिसता पूण एकदांच घालून पयलें की भावशिरें जाेलें कितें फायदो जालो हे एमेजोन वाले आमकां फोटयतात कपडो दाखयतात बरो आनी घालून पयतकूच एकदां घालतकूच भानशीरें जाता हांवें आतां तो म्हाका पुसपाक दवरला मेज पुसपाक जमीन पुसपाक कित्याक कोटन तो कोपडो कोटन म्हुणून हांवें चल जमीन पुसुया मेजाक दवरुया म्हुणून भानशीरें करून दवरलां हांवें कांय फायदो ना एमेजोनाचेर सवाय मेळ्ळो म्हणून घेतलो आनी तें पयशे वेस्ट जाले म्हजे